اتّر پردیش ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر بہت تہذیب والے لوگ رہتے ہے یہاں کی تہذیب بہت اچھی ہے یہاں پر پاک اور صاف غذائیں کھائی جاتی ہیں یہاں کے لوگ اصولوں کے بہت پابند ہوتے ہیں جیسے صبح جلدی اٹھنا وغیرہ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں جیسے پورک یہاں پر نہیں کھایا جاتا جادو ٹونے سے بچا جاتا ہے لیکن جادو ٹونا بہت اچھی چیز نہیں ہے